साढ़े जम्मू कश्मीर दी गोरमैंट दी गल्ल गै केह् करचै कि'यां कि'यां कम्म करदी ओह् जि'यां अस पैह्लैं दो ज्हार चौदाह् शा पैह्लै केह् होंदा हा कांग्रेस होंदी ही एनसी होंदी ही पीडीपी होंदी ही उं'दे कम्म जेह्ड़े होंदे हे तानाशाही कम्म होंदे हे आतंकवाद फैला दा उसी स्पोर्ट करना होर बी बड़ी सारियां जेह्कियां हालतां होंदिया हियां कोई मरा दा आतंकवादी मिलिटैंट मारा दे कुसै गी उसी दब्बी खट्टूड़दे हे जि'यां हुन मोदी गोरमैंट आई ऐ तां हुन साढ़ी जम्मू कश्मीर जेह्ड़ी ऐ बड़ा शैल कम्म करा दी ऐ बाकी स्टेटैं कन्नै मिलियै उंदा बी साथ लेई लैंदे इंटरनैशनल लैवल उप्पर बी शैल कम्म करा दी ऐ गोरमैंट जेह्ड़ी ऐ जम्मू कश्मीर दी ऐ जि'यां हुन इत्थे केह् हा दो ज्हार चौदां शा कोलीशन गोरमैंट ही मिली जूली सरकार आई दी ही ओह्दै बिच जि'यां बी जे पी बी ही ते पी डी पी ही बी जे पी ते पी डी पी दी गोरमैंट आई दी ही उनें फ्ही उत्थुआं दा तोड़ी छुड़ी तां उनें फ्ही अपना गठबंदन जेह्ड़ा ऐ पिच्छै लेई लैता ऐ फ्ही ओह्दे कोला बाद साढ़े जम्मू कश्मीर बिच केह् होआ कि सैंटर नै इक आर्टिकल होंदा हा त्रै सौ स्हत्तर ओह् जेह्ड़ा इत्थुआं दा पिच्छै हटाऊ़ड्या पैंती ए बी ऐ हा जेह्दे च केह् होंदा कि बाह्र दे लोक जमीनां नेईं हे लेई सकदे ओह् कटाया फ्ही ओह्दे बाद इत्थै एल जी दी गोरमैंट होंदी रेही अज्ज बी एल जी दी गोरमैंट गै चला दी गर्वनर दी ते गर्वरनर सैंटर दा होंदा अपॉईंट कीते दा होंदा उन्नै गर्वरनर जे बी करै ओह् ठीक गै होंदा गर्वरनर दी बजह् कन्नै गै एह् सारी रियासत जेह्की चला दी ऐ ते हुन गलोबली बी ऐ सारें कन्नै अच्छे रिलेशन बी हैन होर अच्छा कम्म करा दी ऐ तरक्की बी बड़ी होआ दी ऐ थाह्रें थाह्रें बिजली रोड़ सडकां पजाऊडदा ते ठीक कम्म ऐ अगर पैह्लैं शा मुकाबले दिक्खा जा जम्मू कश्मीर स्टेट जेह्ड़ी हुन यूनियन टैरीटरी बनी दी हो करा दी ऐ ठीक ऐ अच्छा ऐ